हलो हा हा मां लकी चपलनि वारनि जी धीअ पेई ॻाल्हायां हा असां वटि सभु तरह जी क़िस्मनि जूं चपलूं वगैरा मिलंदियूं आहिनि हा असां वटि छोकिरनि जा छोकिरियुनि जा सभिनि जा बूट चपलूं जूतियूं वग़ैरह सभ मिलंदियूं आहिनि हा इस्कूलनि जा बि मिली वेंदा आहिनि ॾिसो तव्हांखे इस्कूलनि जे लाइ छोकिरे लाइ ॿार जी उमिरि केतिरी आहे हा त ॾहे सालनि जे ॿार जे लाइ ॿ सौ खां वठी करे हज़ार ताईं जे जूतनि जो सभु आहे तव्हांखे जेको बि खपे तव्हां ॾिसी करे वठी वञ जो भले हा हा ॿई ॿई मिली वेंदा

हा असां वटि जूतियूं सेंडलूं सभु मिली वेंदा अॼुकल्ह जे नएं ज़माने जा जेका बि सेंडल जूतियूं चपल आहिनि सभु मिली मिली वेंदा मुंहिंजे वटि त मां तव्हांखे सलाह ॾिया हिकु हा त मां मुंहिंजी सलाह आहे त तव्हां डॉक्टर चपल पायो हुन खां तव्हांखे आरामु बि मिलंदो तव्हांखे पतो बि कोन लॻंदो की तव्हांखे सूर बि आहे पेरनि में तव्हां हली सघंदा डुकी सघंदा त डॉक्टर जेकी चपल आहे ॾाढी सुठी चपल आहे एस लाइट चपलूं ॿियूं बि चपलूं निकितियूं आहिनि तव्हां भले ॾिसो हा सभु सभु सभु असां वटि मिलंदो उहो चपल ॾिसो चारि सौ खां इस्टाट आहे डा बाटा जी बि चपल आहे उहो बि ॾाढी सुठी थींदी आहे ऐं उहो त नंबर वन चपल आहे त पंज सौ खां वठी स्टाट अथव ॿ हज़ार ताईं आहे हा भले वठी वञो मां मोबाइल जे ज़रिए तव्हांखे पंहिंजो नंबर ऐं एड्रेस ॾेई लाहींदमि जंहिं सां तवां अची वञिजो पंहिंजी दुकान ते हा हा मां पतो वतो सभु मोकिले लाहींदमि तव्हांखे ठीकु आहे ठीकु आहे